जयपुर जिले में मनोरंजन और खेल कूद इत्यादि के लिए बहुत अच्छे विकल्प है यहां पर आराम निवास गार्डन कुरिश वन और नेहरू गार्डन के साथ साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम शॉपिंग मॉल्स पी बी आर सिनेमा इत्यादि हैं जहां पर सभी लोग अपना छुट्टियों में या सफ्ताह के अंत में जाकर मनोरंजन और खेल के द्वारा अपना समय व्यतीत कर सकते हैं कुछ ऐसे बगीचे और जगह हैं जहां पर टिकट लगता है उस टिकट का जो किराया होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है पच्चीस से पचास रुपए के लगभग इसका किराया निकल के आता है वो भी सरकार द्वारा या निजी संस्था द्वारा इसलिए लिया जाता है ताकि वो इन किराए के पैसों माध्यम से उस जगह को मरम्मत और उसकी देखभाल कर सकें